में कदें बी अपने कुसे वी अपने अपनी कलाकृति गी कदे वी कुसे एक्सिबिशन च नेईं लाया ऐ पर में इक अपना ड्राइंग दा इक एग्जाम जरूर दित्ता हा इक परीक्षा जरूर दित्ती ही जेह्दे च मिगी बड़ा ही जैदा प्रतोसाह्न मिलेआ हा सरकार कोलु मेरी जेह्ड़ी ड्राइंग ही ओह् अपने पूरे स्कूल च सैकेंड आई ही ते मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट च फोर्थ पोजिशन उप्पर आई ही और मिगी इक ड्राइंग किट लब्भी ही कन्नै मेडल लब्भेआ हा ते कन्नै इक कैश प्राईज बी लब्भेआ हा जेह्ड़ा कि पंज ज्हार रपेऽ दा हा और मिगी अपने स्कूल थमां और सरकार थमां बड़ा गै बड़ा मता प्रतोसाह्न लब्भेआ हा और अपने एनूअल फंक्शन स्कूल दे एनूअल फंक्शन उप्पर वी मिगी मेरे टीचरें मेरे प्रिंसीपल ने और जेह्ड़े साढ़े चीफ गेस्ट आये दे हे जेह्ड़े कि साढ़े जम्मू दे नॉर्थ कमांड आर्मी दे नार्थन कमांड दे हेड हे हेड ऑफिसर हे कमांडिंग ऑफिसर हे उंदे थमां वी मिगी बोह्त मता मता प्रतोसाह्न लब्भेआ और अपनी इस अपनी इस कलाकृति और अपनी ड्रांइग च जेह्ड़ा मेरा इंटरस्ट ऐ अपनी इस प्रतोसाह्न दे जेह्ड़ा प्रतोसाह्न मिगी लब्भेआ ओह्दे बाद ओह् होर मता होई गेआ और मिगी ड्राइंग करना और एह् जेह्ड़ी कलाकृतियां बनाना इंदे च रुचि जेह्ड़ी ऐ और मती गैह्री होई गेई मेरी